म्हजो सगळ्यांत आवडपाचो रुतू म्हणल्यार थंडेचे दीस थंडेचे दीस म्हाका खूब आवडटा म्हाका पावसाळो आवडना म्हाका हिंवाळो आवडना पूण म्हाका थंडेचे दीस खूब आवडटा

आमकां जाय ती कामां करपाक मेळटा ह्या टायमार तुका भोंवपाक मेळटा तुका ट्रॅवल करपाक मेळटा खूब पयस ट्रॅवल करपाक मेळटा तुका जम्मू कश्मीर जाय जम्मू कश्मीर वचपाक मेळटा सकयल सावथाक तामील नाडू वचपाक जाय तामील नाडू वचपाक मेळटा आनी ह्या सिजनाक आमकां खूब पीक मेळटा आमचें भात पिकता ह्या रूतूवान भात पिकता तशेंच आमकां जर कामतां जर करतात तांकां कामतांचीं फळां जीं आतां मेळटा आनी खुबशें पीक ह्या रूतून भितर मेळटा आमकां आय मीन पावसांत तीं आमी रोयतात आनी ह्या रूतूवान आमकां तें खावपाक मेळटा ह्या रुतूंत आमी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो करपाक मेळटा ह्या रुतूवांत म्हजी एक फॅमिली पिकनीक वता आमची फॅमिली पिकनीक सुद्दां ह्याच रुतून वता कारण ह्या रुतूवान चड थंडी बी आसना आनी चड पावसय बी आसना चड वतय बी आसना पावस अज्जिबात उरना आनी वतय बी उरना सो सामको तितलो घामूय बी येना ईफ तूं ट्रॅवल करता जर तूं पयस वता तुका तितलो घाम येना आंगाक तितलें तुका जाम जायना जाल्यार पावसाच्या दिसांनी कितें जाता सगल्यांक चीक चीक सगल्यांक वोलें वोलें आसता सगले कडेन सो तुका तें मातशें भोंवपाक मातशें प्रॉब्लॅम जाता आनी गर्मेच्या दिसांनी जाल्यार सामकीच गर्मी सामकेंच वत म्हणजे वत इतलें की घेवपाक जायना आमच्या फूल आमची बोडी टॅन जाता फूल आमकां काळें मारता आंग पूण हो रुतू आसा जातूंत हो बॅस्ट रुतू म्हज्या हिशोबान हो रुतू सामको बॅस्ट रुतू हातूंत तुका सगल्यो एक्टिविटीज करपाक मेळटा तुका बिचार वचपाक जाय बिचार वचपाक मेळटा तुका बाकिच्यो सगळ्यो आय मीन तुका हॉर्स रायड करपाक जाल्यार हॉर्स रायड करपाक मेळटा सायक्लींग म्हा म्हाका ह्या रुतूवान सगळें करपाक आवडटा आमी सायक्लींग करतात ह्या रुतूवांत हांव तशेंच भोंवपाक वता आमी फ्रँड्सां फ्रँड्सां वांगडा भोंवपाक मेळटा आनी इतली थंडी पडटा की ती थंडी त्या थंडेक सुद्दां मजा आसता एक उज्या कडेन रावन तुका तें सो शेकपाक मेळटा तुजी बॉडी कारण तुका तुका इतली थंडी पडिल्ली आसता की तूं उज्या कडेन रावलो की तुका मातशें आंगाक बरें दिसता फील येता आनी ह्या रुतूंत तूं जाम जायना सामकें लोव फील करना सामको वॅदर सुद्दां हवामान सुद्दां सामकें कूल आसता सारकें सगळें बरें आसता ह्या रुतूंत म्हणून म्हाका हो रुतू आवडटा